ہلو وعلیکم السلام اچھا جی میں گاڑی کے شو روم سے ہی بول رہا ہوں آپ کو ٹی وی ایس آئی کیوب چاہیے جی مل جائے گی آپ کو یہ تقریباً ان کا پرائز پڑ جائے گا ستّر ہزار سیونٹی تھاؤزینڈ روپیز

تو آپ ہاں ہے اس سے بھی اچھے ماڈل مل جائیں گے آپ قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں یا کیش میں جی نقد قسطوں پہ آپ کو وہ آپ کا وہ چاہیے سول اسکور چیک کرنا پڑے گا اگر آپ کا سول اسکور اچھا رہا تو آپ کو مل جائے گا تو آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں نہیں تو آپ کو سول اسکور چیک کروانے کے لیے آپ کو تو یہاں آنا پڑے گا پھر کیونکہ آپ کے کچھ آپ اپنا پاس بک لے آئیں اکاؤنٹ نمبر وغیرہ اور موبائل بھی اپنا ساتھ میں لے کے آ جائیں سو روم پے آپ کو آنا پڑے گا ستّر ہزار روپے جی ہاں ہاں اور اچھے ماڈلس مل جائیں گے اس میں اور یہ زوپیٹر بھی مل جائے گا آپ کو نوے ہزار روپے کی اور بھی کئی سارے ماڈل ہیں جی جی آپ جیسا چاہیں گے آپ شو روم پہ آ کر پسند کرتے ہیں گاڑی پسند کر سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں آپ کے جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کے حساب سے گاڑی مل جائے گی

آپ جیسے جیسے قیمت بڑھاتے چل چلے جائیں گے اس میں فیچر برھتے چلے جائیں گے نہیں اس میں تو آپ یہ تو قیمت ہوتی ہے یہ تو کمپنی کی قیمت ہوتی ہے اس میں کیا کمی ہوگی آپ کو یہ تو آفر ہی ہے رمضان المبارک کا مہیںہ قریب ہے تو یہ آفر چل رہا ہے اس وجہ سے آپ کو دیا جا رہا ہے ایٹّی تھاؤزینڈ روپیز میں اسّی ہزار روپے میں جی جی ٹھیک ہے اچھا